اردو زبان کی کئی علاقائی بولیاں ہیں جو مخلتف علاقوں میں بولی جاتی ہیں میں نے ذاتی طور پر ان بولیوں کا استعمال نہیں کیا مگر ان کے بارے میں معلومات فراہم کر سکتا ہوں پنجاب کے علاقے میں بولی جانے والی اردو میں پنجابی کے الفاظ اور لہجے شامل ہوتا ہے یہاں کے لوگ اردو بولتے وقت پنجابی کے مخصوص تلفظ اور جملے استعمال کرتے ہیں دہلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں بولی جانے والی اردو دہلوی اردو کہلاتی ہے یہ اردو کی کلاسک شکل ہے اور اس میں ہندی اور فارسی کے الفاظ کی بھرمار ہوتی ہے لکھنؤ کی اردو اپنی نزاکت اور شائستگی کے لیے مشہور ہے اس میں ادبی رنگ زیادہ ہوتا ہے اور تہذیبی روایات کا خیال رکھا جاتا ہے لکھنوی اردو میں فارسی اور عربی الفاظ کا استعمال زیادہ ہوتا ہے دکن کے علاقے خصوصاً حیدرآباد میں بولی جانے والی اردو دکنی کہلاتی ہے اس میں مراٹھی تمل اور تیلگو کے اثرات نظر آتے ہیں دکنی اردو کی اپنی منفرد شاعری اور ادب بھی کر کراچی میں بولی جانے والی اردو میں مختلف زبانوں کا امتزاج پایا جاتا ہے کیوں کہ یہاں مختلف علاقوں سے آئے ہوئے لوگ بستے ہیں یہاں کی اردو میں سندھی گجراتی اور پنجابی کے اثرات ملتے ہیں بہار اور اس کے پاس پاس کے علاقوں میں بولی جانے والی اردو میں مقامی زبانیں جیسے بھوجپوری اور میتھلی کے اثرات شامل ہوتے ہیں راجستھان میں بولی جانے والی اردو میں راجستھانی زبان کے الفاظ اور لہجے شامل ہوتے ہیں یہاں کی اردو میں راجستھانی ثقافت کی جھلک نظر آتی ہے ان بولیوں میں مقامی زبانوں کے اثرات اور تلفظ کے فرق کی وجہ سے مختلف رنگینی اور تنوع پایا جاتا ہے یہ تمام بولیاں اردو زبان کی خوبصورتی اور تنوع کا حصہ ہیں جو اسے اور زیادہ دلچسپ بناتی ہیں